टैक्सी ड्राइवर बोल्ला दे तुस हां जी जनाब इत्थें पत्नीटाप ते जाना असें उधमपुर पत्नीटाप एह् किन्ना टिप होनी थोआढ़ी हां जी दो ज्हार तक ते पत्नीटाप तुसें आपू गै घूमाने पौना फ्ही ते अस पैह्ली बारी आए ते घुमाऊ ओड़ेयो फ्ही ओह्दे वास्तै तुसें ऐक्स्ट्रा पैसे लैने फ्ही कोई नी घुमाऊ ओड़ेयो तुस बधिया बधिया जगह असें हां जी पैंड आह्लियें जगह घूमना कोई पंज सत्त दिने ओह् ते ऐ मैं ते फ्ही कल सवेरे निकलना ते कोई अट्ठ बजे तक पिक करी लेएयो ते कल पत्नीटाप जाना पैह्ले फेर ओह्दे बाद अग्गें दिखगे ठीक ऐ सवेरे करगा तुसें मै फोन